हलो हाँ बोल क्या हुआ कहाँ से बोल रहे हैं तो हम आएँ बेगूसराय यही कि कैसे हम लोग मतलब हमको बीया चाहिए वो कदुआ का झींगा का और ओ कैसे लगाते हैं ये सब जानकारी चाहिए कैसे हम उगाएँगे कहाँ कैसे मतलब खेत में कैसे कैसे हम रोपेंगे यही सब मुझको जानना है आप बता सकते हैं

खाद पानी

कितना दिन में पौधा जन्म जाएगा ठीके है तो और ओ कैसे मकोई के मकोई कैसे टोभा जाता है मकोई के कैसे हम उगाएँगे तो बाली जैसे होता है जो

अच्छा और क्या चीज पड़ता है ऊ फूल को फूल पे घास कैसे रोपेंगे तो उसमें फूल वो फूल फरता है